एक दिन मैं जंगल गया था तब मैंने वहाँ एक चिड़िया देखी मैं उस चिड़िया को बहुत देर तक छुपकर देखता रहा उस चिड़िया का कलर नीले रंग का था और वहाँ पेड़ पर अपनी चोंच से बार बार गड्ढा करने की कोशिश कर रही थी उसको मैं छुपकर बहुत देर तक देखता रहा और कुछ आधे एक घन्टे बाद चिड़िया थोड़ी देर थक गई वह कुछ दूर तालाब के पास गई वहाँ उसने जाकर पानी पिया कुछ देर बाद वह चिड़िया वापस आई और फिर से वह अपनी चोंच से पेड़ पर गड्ढा करना शुरू कर दिया उसके आधे एक घन्टे बाद वह गड्ढा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था गड्ढे टाइप का दिखने लगा था वह चिड़िया बहुत सुन्दर थी उसका नाम शायद किन्गफिशर था बहुत सुन्दर चिड़िया थी और फिर मैं कुछ दूर आगे गया तो आगे मैंने तालाब देखा तालाब में एक बत्तख और बत्तख के कुछ छोटे छोटे बच्चे तैर रहे थे फिर मैं उनको कुछ देर तक छुपकर देखता रहा वह बत्तख बहुत बड़ी थी और उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे वह अपनी माँ के पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहे थे मैं उसको बहुत दूर तक देखता रहा देखते देखते वह मेरी आँखों से ओझल हो गए फिर मैं वापस आया वापस आया तो मैंने वह चिड़िया को देखा जो पेड़ पर अपनी टो चोंच मार रही थी मैंने देखा कि उसने अपनी चोंच मार मारकर उस पेड़ पर होल बहुत बड़ा कर दिया है उस गड्ढे पर उसने धीरे धीरे कहीं से पत्तियों के टुकड़े तिनके रुई इत्यादि सामान ला लाकर उसके अन्दर भरती रही फिर उसने उस उस होल में अपने आप को डाल लिया शायद वह अपना घोंसला बना रही थी वह चिड़िया बहुत सुन्दर थी फिर मैंने उसको दो चार दिन बाद फिर मैं वहाँ गया फिर मैंने देखा कि वहाँ वह कुछ वहाँ पर वह रहने लगी जब बारिश का मौसम आया उस पेड़ पर भी बारिश हुई लेकिन उसका जो घोंसला था वह पेड़ के अन्दर था तो इस वज़ह से वह भीग नहीं पाई अच्छी बात तो यह थी कि वह चिड़िया वहाँ छह महीने तक रुकी और उसको मैं रोज छुप छुपकर देखता था हाँ और फिर एक चन्क अब एक बार की बात है तब मैं एक गुफ़ा में गया तो वहाँ मैंने एक चमगादड़ को देखा चमगादड़ बहुत अन्धेरे में रहता था लेकिन उसकी जो आँखें थीं वह बहुत लाल कलर की दिखती थीं फिर जब मैं उसको अन्ध छुपकर देखता रहा था गुफ़ा के बाहर से चमगादड़ बहुत सारे थे और उनकी आँखें बिल्कुल खूनी दरिन्दे टाइप लाल कलर की दूर से ही दिख जाती थीं रात रात को वह बाहर निकलते थे और मेरी छत पर घूमा करते थे मैं उनको छुप छुपकर रोज देखता था मैं यह सोचता था कि चमगादड़ खून पीते हैं क्या रात रात को क्यों निकलते हैं इस इस तरह मैं इनको बहुत दे दिन दिन तक देखता रहा एक बार मैं अपने गाँव जा रहा था रास्ते में मैंने एक पेड़ पर एक घोंसला देखा मैंने सोचा यह किस चिड़िया का घोंसला है तो मैं कुछ देर तक वहीं रुका कुछ देर बाद मैंने जब चिड़िया जब तोता आया तो मैंने उसको छुपकर देखा वह तोता आकर उस घोंसले में आकर बैठ गया उस घोंसले में मेरे को फिर पता चला कि यह यह तोता का घोंसला है अब वह तोता था या तोती वह मुझे नहीं पता लेकिन वह पक्षी तोता ही था उसको देखता रहा कुछ देर तक फिर मैं गाड़ी से आगे निकल गया फिर मैं अपने गाँव से रिटर्न आ वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि वह घोंसले में वह तोता नहीं था मैं कुछ देर कुछ देर वहाँ छुपता छुपकर रहा उसके बाद फिर मैंने देखा वह तोता फिर आ गया वहाँ और वहाँ आकर वह उसने अपने घोंसले में बैठ गया वहाँ पर मैंने और भी आसपास देखने की कोशिश की छुपकर तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ इस तरह के और भी घोंसले हैं उनका घोंसला बहुत बड़ा था और वहाँ ऐसा लग रहा था कि एक से ज़्यादा तोते रहते हैं साथ में इस तरह मैंने इस टाइप के बहुत से चिड़ियों की अपनी कहानी आपको बताई